جی ہاں حیدر آباد ضلعے میں بہت سے چیلنجز کے مسائل ہیں اور ہم بہت ساری مسئلے مسائل ہیں جو روزانہ زندگی فلاح و بہبود کی زندگی میں ہوتے ہیں درپیش آتے ہیں اور جیسے کہ گورنمینٹ ہاسپٹل ہو گیا اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور اسکول وغیرہ ہو گئے یا ڈرنکنگ واٹر ہو گئے یہ سب پریشانی ہیں بہت چیلنجز ہیں ڈیلی روزمرہ زندگی میں وغیرہ وغیرہ